युवाओं बेरोजगारी के बारे में सोचती हूँ कि आज हमारे देश में कितनी बेरोजगारी हो रही है इसका मुख्य कारण मुझे ऐसा लगता है कि जनसंख्या में जो वृद्धि हो रही है वही सबसे बड़ा कारण है क्योंकि जनसंख्या इतनी बढ़ चुकी है प्रतिस्पर्धा उसके कारण इतना बढ़ गया है कि उतनी गुणवत्ता से उन्हें शिक्षा नहीं मिल पा रही है आज कल कॉलेजो में स्कूलों में इतनी गुणवत्ता से हमारे देश में शिक्षा नहीं दी जा रही है कि वह रोजगार प्राप्त आसानी से कर सकें जिसके कारण वह बेरोजगार हो रहें हैं नौकरी पाने के लिए इतना उन्हें परिश्रम करना पड़ता है कि उन्हें नौकरी नहीं मिल रही है और वे बेरोजगार हैं नौकरी में कई तरह की नौकरियाँ होती हैं जैसे सरकारी नौकरी ही आप देख लीजिए उसमें इतनी प्रतिस्पर्धा बढ़ गई है कि एक छोटी सी नौकरी के लिए हजारों लाखों फॉर्म भरे जाते हैं उसमें से कुछ पद होते हैं जिनके लिए हजारों लाखों लोग लड़ रहे होते हैं उनमें से कुछ ही लोगों को नौकरी मिल पाती है बाकी के लोग जो हैं वो बेरोजगार रह जाते हैं सरकारी नौकरी के अलावा बैंकिंग में उसमें भी बहुत प्रतिस्पर्धा है उसका पेपर भी बहुत काफ़ी अच्छा आता है जिसे निकाल पाना किसी भी युवा के बस में नहीं होता है जो ही अच्छी पढ़ाई कर पाते हैं जिनको अच्छी शिक्षा प्राप्त होती है वही बैंकिंग नौकरी प्राप्त करते हैं शिक्षा की गुणवत्ता के कारण युवाओं में बेरोजगारी बहुत ज़्यादा फैली हुई है सरकार को इसके नए तरीके निकालने चाहिए मैं अपना मत बताती हूँ जैसे कि सरकार को पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करना चाहिए जिससे युवाओं को रोजगार मिल सके जिसके कारण हमारे देश के जो में जो पॉल्यूशन प्रदूषण फैला हुआ है वह भी रोका जा सकता है और युवाओं को इसमें रोजगार भी प्राप्त होगा जिससे पर्यावरण तो दूषित होने से बचेगा और युवाओं में जो बेरोजगारी फैली हुई है वह भी कम हो जाएगी इसलिए सरकार को एक तरीका ये हम अपने तरफ से बताना चाहते हैं कि वह पर्यावरण में यह कदम उठाए और बेरोजगार जो हैं उन्हें इस क्षेत्र में नौकरी दे बेरोजगारी के कारण आज कई लोग के पास खाने के लिए नहीं है वो एक समय का भोजन भी प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं अपने परिवार का पालन पोषण ठीक से नहीं कर पा रहें इससे हमारे देश की आने वाली जो पीढ़ी है भावी पीढ़ी है देश का जो भविष्य है वो बहुत ही खतरे में जा रहा है तो सरकार को इसके लिए कदम उठाना चाहिए कि देश में जितना रोजगार होगा हमारे देश उतना ही उन्नति के प्रति अग्रसर होगा और देश ऊचाइयों पर जाएगा बिना रोजगार के तो देश अच्छी ऊचाईयों पर नहीं पहुँच सकता है और देश का नाम भी ऊचाईयों तक नहीं जा सकता है इसलिए हमारे देश की सरकार को रोजगार पर विशेष ध्यान देना चाहिए धन्यवाद